हांजी मैं वाही से बात कर रही हूँ कौन सी बुक कितने की अच्छा अच्छा तो जो किताब आपको चाहिए तो आपको कौन से लेखक की किताब चाहिए मैं बिल्कुल बदल लेती लेकिन आखिरी महीना चल रहा है तो अभी किताब तो बदल नहीं पाएगी अच्छा लेकिन फिर लेकिन पूरा जो पैसा है वो नहीं मिल पाएगा और मेको एक बार देखना भी पड़ेगा कि जो आपको किताब चाहिए वो अभी अब है भी कि नहीं किताब तो मैं वापस अभी तो नहीं ले पाऊँगी क्योंकि अभी आखिरी महीना चल रहा है मैं बिल्कुल आपकी बात समझ पा रही हूँ बट अभी आखिरी महीना चल रहा है तो किताब तो मैं वापस नहीं ले पाऊँगी आपके पास पर्ची भी है क्या किताब की अच्छा तो फिर आपको कब चाहिए बुक ओके मैं आपको किताब मेको एक बार देखना पड़ेगा बट वैसे तो वापस नहीं हो पाएगा क्योंकि आखिरी महीना चल रहा है आप भले ही बाद में आके कभी भी कर लीजिएगा आप अच्छा ठीक है तो फिर मैं वापस ले लूँगी आप आके एक बार दिखा दीजिएगा तो मैं एक बार देख लूँगी कि वो हो पाएगा कि नहीं आप कितने बजे तक फ़्री हो

आप कल नहीं आ सकते हो कल कितने बजे आप फ़्री हो ओके ठीक है आ जाइएगा थैंक यू हांजी